جی آپ شاپ سے بات کر رہی ہیں جی گاجر کیا ریٹ ہے اور ٹماٹر اچھا اور آلو ٹھیک ہے تو آلو ایک کلو کر دینا جی اور گوبھی اچھا تو گوبھی بھی کر دینا ایک کلو

اور ہری مٹر ہیں ہڑی مٹر ہیں تو ہری مٹر بھی کر دینا اچھا کیا ریٹ ہے اچھا اچھا اَسی روپئے کلو ہیں اور گاجر وہی ریٹ ہے اچھا تو ساری سبزی فریش ہونے چاہیے اچھا باسی تو نہیں ہے

جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے ہاں اب صحیح آ رہی ہے آلو ایک کلو اور ایک کلو گوبھی اور ایک آدھ ہاں

ہوم ڈلیوری ہوتی ہے اچھا تو کر دینا اچھا الگ سے لگے گا چارج چلو کوئی نہیں لگ لگا لینا ٹھیک ٹھیک ہاں